ہمارے یہاں پر خواتین میں حیض كا علاج مختلف طریقوں سے كیا جاتا ہے جس كی بہت ساری عورتیں بیڈ كا استعمال كرتی ہیں اور بہت سارے لوگ جن كو حیض زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ ڈاكٹر كے پاس جا كر كے دوا وغیرہ لیتے ہیں لیكن حیض كے دوران بہت ساری وصول ہوتی ہیں جن پر عمل كرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاكہ ان عورتوں كی حفاظت ہو سكے اور ان كی صحت بحال رہ سكے اور اس كے علاوہ بہت ساری ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جن سے ان كو منع ہوتا ہے وہ لوگ اس وہ لوگ اس ان چیزوں كا استعمال نہ كیا كریں